अखन हम ट्रैन मे छी बहुत जोर सँ हमर बच्चा एकटा सङ्गमे अछि बहुत जोर सँ भूख लागल छै की कैंटीन मे कतौसँ दूध उपलब्ध करा सकबै